बार्देस जिल्ल्यांत आमच्या खूब शेतां आसात मागीर ह्या शेतांत कणंगां अळसांदे केळीं भात भाज्जो अशें तरेतरेचें थंय पीक जाता मागीर हांगा बार्देसान आझिलो हॉस्पिटल हें गर्वनमेंट हॉस्पिटल आसा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलां म्हटल्यार अशीं खूब आसात म्हल्यार विझन गॅलेक्सी संकल्प अपगोल अशीं हांगा फिशींग करपा लागून जेट्टी खूब फेमस आसात ती बागा शापोरा शिवोली तार मागीर हांगा ट्रोलींतल्यान नुस्तें हाडटात मागीर हांगा बार्देसांत फार्मासुटिकल कंपनीजूय आसात करासवाडा पिर्णां इंडस्ट्रियल इस्टेट अशी हांगा टुरिस्ट अट्रेक्शन म्हणजे मेन म्हणजे बिचीज आसात हांगा दर्या लागींं आसा बागा कळंगूट वागातोर कांदोळी खूब आसात अशी नंतर फायस्टार रिसोर्ट हॉटेल्स शेक्सूय आसात